موجود حالات میں ترشیل اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے بہت سارے طریقے جیسے کہ آج کے وقت میں سوشل میڈیا بہت ہی کرہم ذریعہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا اور سوشل میڈیا کا استعمال کر کے بہت ہی کم وقت میں اپنی بات دوسروں تک پہنچانا پہنچا سکتے ہیں چاہے اپنا کوئی بھی بات بات ہو ہو اور بھی ایسی سوشل میڈیا موزود ہیں جوکہ کافی کرہمد اور بہت ہی اچھی ہیں اس سے دنیا بھر کی کھبریں ہمیں ملتی ہیں اور ہم اپنے بات کہہ بھی سکتے ہیں ہمیں کچھ بھی کہنا ہو ہم اپنا سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہم اپنے کوئی بھی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کسی کو پہنچانا اتنا آسان ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ذریعے کے ہم پہنچانے کے ساتھ ہم لوگ پہنچانا دیتے ہیں اور اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے جب کہ پہلے کے زمانے میں ایسا موجود نہیں تھا پہلے لوگ ہتیار کے ذریعے سے اپنی بات کا کہا کرتے تھے اگر کوئی کھبر کھبر ہوتی تھی تو کوئی خبر کو علم کرنا ہوتا تھا تو لوگ خبروں کے ذریعے سے یا ٹی وی چینل کے ذریعے سے اپنی بات پہنچاتے تھے ہم سوشل میڈیا کا استعمال آسانی سے